सर नमस्कार बोलिए सर स्वागत है जी जी जी जी बिल्कुल ज़रूरत है सर

जी जी जी जी जी जी जो जी जी जी जी मैं सूची ओर कोटेसन आपको वाट्सअप कर देता हूँ सर है ना जी जी हाँ हाँ हाँ जो वाजिब वाजिब डिस्काउंट है वह दीजिएगा सर है ना कर देता हूँ सर मैं आज ही आपको वाट्सअप कर देता हूँ ओके सर ओके सर